हियाँसँ मुजफ्फरपुरके तऽ बस भेटबे करैत छै पहिले तऽ सुविधा नहि छलै मगर आब सुविधा हो रहल छै आब टेम्पू चलैत छै बस चलैत छै ओना होइत छै तऽ रिजपोमे चलि जाइत छै बेसी इमरजेंसी रहैत छै तऽ रिजपोमे जाइत छै ने आओर कहैत छियनि कि से हूआँ टेमली गाड़ी अपन पकड़ा गेल ट्रेन छै तऽ ट्रेन तऽ मुजप्परपुरसँ सुविधा पड़तै हियाँसँ सुविधा नहि पड़ैत छै आओर अपना जजुआरसँ इएह सरकारी बस जाइत छै टेम्फू जाइत छै आओर रोडसब तऽ टूटल फाटल रहै छै ते तऽ कनी धीरे धीरे धीरे धीरे चलल रोडोसभ तऽ तेहने छै की हाल ई टूटल फड़ल छै तऽ ईसभ कनी धीरे धीरे धीरे धीरे चलल मगर मुजफ्फरपुर तऽ जाना जरूरिए छै पहिले नहि चलैत छलै हन बस गाड़ी आब चलि रहल छै आब इहाँसँ मुजफ्फरपुर बस चलैत छै दू टेम चलैत छै टेम्फू तऽ भरि दिन चलिते रहैत छै आओर कथी कहैत छै बस रहैत छन दू गो दू गो गाड़ी रहैत छनि उएह गाड़ी फेर जाइत छनि उएह गाड़ी फेर वापस होइत छनि फेर ओही गाड़ीसँ पसिन्जर उठा कऽ फेर लऽ जाइत छनि फेर लबैत छनि ओ तऽ टेम लगबे करतै एहिके लेल ई जजुआरमे कनी दिक्कत हो रहल छै कैला रोडसब टूटल रहैत छै रोड बनल नहि छै ढलाइ नहि भेल छै तऽ ईसभ कयनाइ तऽ जरूरी छै ने ईसभ करना बहुत जरूरी छै आब इएह छै कि केन्हियो रोड टूटल छै तऽ केनियो खद्धा छै तऽ केनियो ढुलकाव छै केनियो उँचाव छै तऽ एहिके लेल केहन रोड होतै अच्छा नहि बनल छै बुझलियै